जो भारत में है लोग बहुत ज़्यादा कॉलेज वाले पैसा ले रहे हैं लोग इतना ज़्यादा कि क्या बताएँ अब ये सब इंग्लिस मीडियम हो गया आपका हिन्दी मीडियम हो गया लेकिन तब भी ज़्यादा पैसा ले रहे हैं लोग दस हज़ार बीस हजार ऐसे कर के ले रहे हैं अगर लेते लोग अगर बहुत कम पैसा तो अच्छा रहता दो तीन हजार रुपये लेते तो बहुत अच्छा रहता इतना पैसा कौन पढ़ा सकता है इतना पैसा लेने के बाद पढ़ाई नहीं हो पा रही है अच्छे से